मुझे समाचारों में बहुत ही ज़्यादा रूचि है और मैं हर बॉलीवुड न्यूज़ को देखती हूँ और मैंने अपने फोन में भी एप लिए हुए हैं और मैं फोन के साथ साथ टी वी में भी सारे मेरे न्यूज की हैं क्योंकि मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ और रिपोर्टर के लिए मुझे इन सब का होना ज़रूरी है रिपोर्टर के लिए मुझे पता चलता है कि किस तरीके से बने और मे रिपोर्टर बन के देश विदेश में जो भी यह भ्रष्टाचार हो रहें हैं मैं इन सभी को रोकना चाहती हूँ इसलिए मैं रिपोर्टर को मैंने अपने करीयर के लिया चुना है ताकि मैं देश विदेश में होने वाले और हमारे यहाँ पर जो भारत देश में कुरीतियाँ हैं उन सभी को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ इसीलिए मैंने रिपोर्टर के लिए मैंने न्यूज चैनल को भी फॉलो किया है और मेरे जो सोशल मीडिया पर अकाउंट है उसपे सभी पर मैंने न्यूज को ही फॉलो किया है जैसे आज तक न्यूज इन सभी पर मैं न्यूज देखती हूँ और मैं लोगों को भी कहती हूँ की आप सभी न्यूज देखें और इसमें रूचि बढ़ाएँ इसमें अगर रूचि बढ़ेगी इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो यह सभी कुरीतियाँ फेल फेल हो जाएँगी क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन सभी को ख़त्म करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू जब लोगों को हम बताएंगे की इस तरह से लोग ठगी करते हैं लूट पाट मचा रखा है हमें सोशल मीडिया की वजह से ही पता चलता है और इसके साथ साथ मनोरंजन भी हमारा होता है और खबरों के बारे में भी हमे पता चलता है की लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं और हम इन भ्रष्टाचारों को किस प्रकार से खतम कर सकें सोशल मीडिया पर मनोरंजन की खबरें भी कई आती हैं इसके साथ साथ चुटकुले आदि भी आते हैं इसमें कि यह बताया जाता है जैसे हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सभी सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है